नमस्कार और क्या हो रहा है सर क्या कर रहे हो ख़ुश रहो और अच्छा कहाँ से चलना है अच्छा कौनसी गाड़ी चाहिए अच्छा कोई भी गाड़ी चलेगी अच्छा मुनार से कहाँ घूमेंगे अरे मुनार में कहाँ कहाँ घूमोगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है अब हम आपको लेकर चल रहे हैं और सब परिवार में अच्छे हैं अच्छा कितने बच्चे हैं अच्छा सबकी शादी हो गई है अच्छा कितने लोग जाएँगे अरे कितने लोग चलोगे मुनार घूमने अच्छा हाँ चार आदमी चलोगे चलो ठीक है अच्छा और सब नाश्ता वाश्ता कर लिए अच्छा भाड़ा मेरा तीन सौ रुपया है ठीक है दे सकते हो ना अच्छा चलो ठीक है तब हम आपको लेकर चल रहे हैं परिवार को भी अपने लेकर आइए जल्दी से सब चलें हाँ नाश्ता पानी अपना ले लेना सफ़र के लिए घूमने के लिए हाँ और वहाँ पर और जगह घुमाएँगे तो पैसा भी एक्स्ट्रा लगेगा हाँ हाँ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा मेरा तीन सौ तो भाड़ा ही हो गया तुमको और और जगह घुमा देंगे तो और हमारा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तो वह आप लोग दे देना ठीक है चलो ठीक है तब सफ़र के लिए खाना वाना बनवा लेना चलो ठीक है परिवार कहाँ पर है अच्छा जल्दी करिए बुलाइए चलना है हाँ हाँ हाँ ठीक है

बुला लिए सबको ठीक है चलिए गाड़ी पर बैठिए